किताब तऽ बहुत सारा पसन्द आयल लेकिन कतेक किताब एहन छै जे दू बेर तीन बेर पढ़लहुॅं जेनाकि अहाँके जे मुंशी प्रेमचंद के कहानियाँ अय जेनाकि विष्णु शर्मा के पंचतंत्र रहय तऽ ईसब मे कई कहानी जे पढ़लहुॅं लेकिन बेर बेर कहानी पढ़लहुॅं लेकिन एहन नहि अय की जेकि कोनो किताब के पीछे जे छै से हम पचासो बेर लागल रहब नया नया किताब पढ़ऽ के सेहो शौक रहैया कियाकि कतेक तरह के किताब आदमी के पढ़ऽ के चाही आ एके किताब बेर बेर जे छै से पढ़ब त ओना एके किताबे जते बेर पढ़ब ओते तरह के नया तरह के अनुभव होयत तऽ ओना हम जे छै से किछु धर्मिको किताब पढ़ै छी आओर किछु जे छै से माडर्न टाइप के सेहो पढ़ै छी आ किछु पत्रिका आदि के पत्रिका आदि पढ़ै छी हम अखबार पढ़ै के शौकीन सेहो छी तऽ एहि सबके लऽ के जे छै से तरह तरह के अनुभव हमरा होइत अछि लेकिन ई कहब जे कोनो एके किताब पर हम बेर बेर रहब त ओ हम नहि ओना रखै छी लेकिन मुंशी प्रेमचंद के कहानी जते बेर पढू हम ओतेक बेर हम ओकरा पढ़ै छी